हैलो हैलो हां जी कुन्न बोल्ला दा आं आं आं अच्छा आं अच्छा तुसें किन्ना किन्ना चाहिदा तुसें किन्नियां प्लेटां चाही दियां होङन अच्छा ठीक ऐ आं रेट इंया किश हल्कियां आह्लियां बी हैन किश बधिया बी हैन हल्की आह्ली जेह्की इक्क प्लेट ऐ ओह् दौ रपे दी पौंदी जेह्ड़ी बधियां ओह् पंज रपे दी पौनी ते जेह्ड़े डूनै न ओह् इंया इक्क रपे दा इक्क ते जेह्का बधिया ओह् त्रै रपे दा इक्क हून तुस सनाओ तुसें नेईं बंदे कुत्थें भेजने न तुसें आपें गै आना पौना लैने ई अस गुत्थियां बी रक्खी ओड़गे थुआढ़े सारे किट्ठे करियै तुस कुसैगी भेजी ओड़ेओ नेईं आना होग तां नेईं कल्ल निं तुस परसों भेजेओ कल्ल साढ़ी हट्टी बंद होंदी नी ते भी तुस परसो भेजेओ आं ऐतवार असें इक्क बंदा रक्खे दा ओह् होंदा ओह् देई ओड़गा समान ओह् ब्याह् आस्तै ना असें खोह्ल्ली दी होंदी ऐतवारें हट्टी ते तुस लेई जायो ठीक ऐ कोई निं अस करी ओड़गे ते तुस भी आने कशा पैह्लें इक्क बारी फोन करी लैयो ठीक ऐ अच्छा ठीक ऐ ओके ठीक